अ दे आं माबा खामानि मोनगोन नामा होन्नानै सोंहरदोंमोनहाय बायद' लेबार खामानि मावगोन मावनोमोन आङो

आङो जेनेबा मायसा दांनायफोर आरो बे मैथा थैथा दांनाय बेफोरखौ मावनोमोन आङो नांगौना नाङासो बायद'आ आङो बारा फरायाखै बायद' क्लास सेभेन सिमल' फरायनाय हेल्ल' औ आयै बेसेबां फरायनो हायासै बायद'

औ औ बेखौनो मावनो सानदोंमोन बायद' ओमफ्राय थानायफ्रा मावनायफ्रा बेसे जागोन बायद' हाजिरानि खामानि औ औ औ औ औ

मावनांसिगोन बायद' बेखौनो एसे हागोनहाय बायद' मावनायखौलाय औ औ दे थांगोन दिनै

थांजागोन बायद' औ औ थांगोन दे